मेरी डिश ऐ इक डिश अस बनान्ने होन्नें घर बड़ी गै टेस्टी होंदी इ'यां इन्नी टेस्टी होंदी ना तुस एह् खागे न जेल्लै तुसें आखना असें एह् कदें खाद्धी निं ऐ में मतलब कि सारें दा अपना अपना तरीका होंदा बनाने दा वैसे कि मेरा अपना तरीका ऐ में अपने तरीके कन्नै बनान्नी होन्नीं उस्सी ते मेरी जेह्ड़ी डिश ऐ ओह् बड़ी टेस्टी बनदी ऐ जम्मी बनदी ऐ ते कुसै कुसै दे वैसे बी हत्थ दी डिश बड़ी टेस्टी बनदी ऐ कुसै दे हत्थ दी बिच्च नेईं बी टेस्टी बनदी ऐ पर में बड़ी में खाद्धी टेस्टी मतलब कि बड़ी जैदा होंदी ऐ ओह् तुसें बी बनाएओ घर अपने बनाई सकदा कोई बी बनाई सकदा वैसे ओह् ते बड़ी सिंपल ऐ डिश पर स्वादिश्ट बड़ी होंदी ऐ ओह् ते मेरे बच्चे गी मेरे बेटा ऐ उस्सी बड़ी पसंद ऐ मेरे हसबैंड ऐ मेरी मम्मी ऐ उ'नें गी बी बड़ी पसंद ऐ ओह् डिश बड़ी गै जैदा ते ऐ बी बड़ी सिंपल ऐ मतलब कि बच्चा बी बनाई सकदा उस्सी कोई बी बनाई सकदा ऐ है गै नेईं ऐ कि कोई बड्डा गै बनाए अगर कोई घर नेईं होवै ते बच्चे ने बनानी होवै भुक्ख लगी दी होवै ते मम्मा कुतै गेदी होवै ते कोई नेईं लब्भै ते उस्सी किश बनाना होऐ जे मैग्गी शैग्गियें कोला ओह् डिश ताकत बी दिंदी ऐ बच्चे गी हैल्दी बी रखदी ऐ थोह्ड़ी तो ओह् बनाएओ तो ओह् खाएओ तुसें बी ट्राई करनी चाहिदी सारें गी ओह् डिश ऐ कि एह् बेसन लैना ऐ चाहे कोई मुट्टा लेई लै इक मुट्टा बेसन होंदा ऐ इक पतला होंदा ऐ ते उस्सी बनाना बेसन लैना ते इक बेसन पाना जि'यां बी बनाना होगा चिल्ले मतलब कि चिल्ला बोलदे ऐ उस्सी बेसन दा चिल्ला ते ओह् बड़े लोकें खाद्धे दा बी होना ओह् चिल्ला ऐसी कोई गल्ल नेईं ऐ पर ओह् टेस्टी बड़ा बनदा अगर कोई बनाए हैल्दी बी होंदा होर बच्चे बास्तै बी अस बड्डे बास्तै बी सारें बास्तै ते ओह् बनाना ऐ ते जिस ओह् अपने अकार्डिंग कोई बी कुछ बी कि'यां बी बनाई सकदा मतलब कि जि'यां बनाने होन चिल्ले ते थोह्ड़ा जेहा बेसन लैना उस्सी डूंह्गे च पाना फिर ओह्दे बिच्च मसाले पाई लेऔ तुस एह् गर्म मसाला पाई लैओ कोई बी मसाले होंदे जेह्ड़े बजार बिच्च मिलदे न बड़े सारे मसाले होंदे जीरा पाई लैओ हां जवैन पाई लैओ हां लून पाई लैओ थोह्ड़ा जेहा बिच्च थोह्ड़ा जेहा काला लू म नमक जेह्ड़ा होंदा ऐ लून होंदा ऐ सेंधा नमक थोह्ड़ा टेस्टी बास्तै काला नमक जेह्ड़ा ऐ टेस्ट करदा थोह्ड़ा टेस्टी बनांदा चीज थोह्ड़ी ओह् पाई लैओ फिर ओह्दे बिच्च थोह्ड़ा जेहा प्याज जेह्ड़ा होंदा ऐ कुतरियै बरीक बरीक इ'यां कट्टना उस्सी इ'यां चाकू कन्नै इ'यां बिल्कुल इ'यां बरीक जिन्ना बरीक कटगे फिर चिल्ला बी थोह्ड़ा इ'यां बनांदे टाइम ना इ'यां टुटदा नेईं ऐ ते मुट्टा मुट्टा कट्टियै पाओ निं ओह् फिरी इ'यां टुट्टी जंदा चिल्ला ते ओह् फिर बनाना आसानी निं औंदी इ'यां थोह्ड़ा टफ्फ होई जंदा फिर बनाने टुट्टी बी सकदा ओह् थोह्ड़ा इ'यां बरीक बरीक होऐ ना ते फिर थोह्ड़ा मैश होई जंदा बेसन बिच्च थोह्ड़ा उस्सी थोह्ड़ा तुसें इ'यां कट्टना इ'यां थोह्ड़ा बरीक बरीक कट्टो ते फिर शैल बनी जाना फिर ओह्दे बिच्च तुसें टेस्टी बनाने बास्तै थोह्ड़ा ओह् बी पाई सकदे ओ टमाटर पाई लैओ थोह्ड़ा जेहा इक टमाटर लेई लैओ उस्सी ग्राइंड करना होवै ते ग्राइंड करी लेआ नेईं ते मतलब कि जां मूली छूरा होंदा जेह्ड़ा कद्दूकस करदे जेह्दे कन्नै उस कन्नै करी लेआ नेईं करना ते बंदा ग्राइंड बी करी लैंदा उस्सी इ'यां मिक्सी बिच्च जां फिर तुहें कट्टियै पाई लैओ बरीक बरीक इ'यां कट्टना शैल इ'यां निक्का निक्का ते वैसे टमाटर बरीक कटोंदा हैन्नी उस्सी अगर ग्राइंड करना ते ओह् शैल थोह्ड़ा मिक्स होई जंदा बेसन बिच्च थोह्ड़ा लाल लाल होई जंदा फिर चिल्ला थोह्ड़ा रैड्ड रैड्ड होई जंदा ते तुसें फिर ओह्दे बिच्च थोह्ड़ा जेहा मतलब कि शैल होई जाना फिर ओह् टमाटर बी पैह्लें थोह्ड़ा खट्टा खट्टा खटास बी आई जंदी टमाटर थोह्ड़ा खट्टा होंदा निं ते ओहदे च फिर थोह्ड़ी खटास बी आई जंदी ते फिर ओह्दे बिच्च थोह्ड़ा जेहा तुसें पाई लैओ पनीर पाई लैओ पनीर बी शैल होंदा पनीर थोह्ड़ा हैल्दी बी होंदा बच्चें बास्तै बी होंदा अपना ते थोह्ड़ा टेस्टी बी आई जंदा ते कन्नै कुछ हैवी चीज बनी जंदी कन्नै इक चिल्ला खाद्धे दा होऐ ना शैल किश इ'यां मटिरयल पाइयै फिर ओह् जैदा गै टेस्ट बनी जंदा ते थोह्ड़ा जेहा बिच्च पनीर पाई लेआ जां उस्सी मैश करियै पाई लेआ जां उस्सी कट्टियै पीस पाई लेआ मैश करियै पाई लेआ समां फिर चिल्ला शैल बनदा इ'यां कट्टी कट्टियै निक्के निक्के पाओ फिर इयां चिल्ला टुट्टी बी सकदा ऐ तुसें उस्सी मैश करियै पाना समां मैश करियै पाई लैओ ते फिर ओह्दे च बगैरा सारा मटीरियल जेह्ड़ा ऐ त्यार करियै ते फिर पानी इक लैना ते पानी पाना थोह्ड़ा थोह्ड़ा ते जे गाढ़ा थोह्ड़ा इ'यां रक्खना कि थोह्ड़ा इ'यां ऐ मटिरयल बनाना इ'यां बनाना ओह् कि जि'यां कि थोह्ड़ा ना जैदा पतला होऐ ते ना जैदा गाढ़ा होए इ'यां अपने स्हाबा कन्नै तुसें बनाई लैना कि इ'यां थोह्ड़ा ठीक ठीक जेह्ड़ा बनी जाऽ इ'यां शैल इ'यां जेल्लै तवे पर चिल्ला छोड़चै ते ओह् इ'यां थोह्ड़ा इ'यां बिखरी इ'यां शैल बनी जाऽ ते फिर शैल त्यार श्यूर करियै उस्सी मटीरियल गी ते फिर जां ते उस्सै कढ़ाई च बनाओ थोह्ड़ा जेहा तेल लाई लैओ कड़ाही पर कड़ाही च बी बनी जंदा उस्सी तेल लानै पौंदा थोह्ड़ा ते नान स्टिक तवा होंदा जां ओहदे पर बनाई लेआ कोई दुए तवे उप्पर बी बनी जंदा ते ओह् अपनी अपनी ओह् होंदी ऐ बनाने दा तरीका होना चाहिदा सारें पर बनी जंदा वैसे इ'यां ते लोक आखदे नान स्टिक उप्पर गै बनदा असें ते दुए उप्पर बी बनाई लैन्ने आं ते वैसे नान स्टिक बी शैल बनी जंदा चिपकदा नेईं ऐ इन्ना कन्नै तुसें बनाई सकदे ओ नान स्टिक पर थोह्ड़ा तेल लानै पौंदा ऐ ते ओह् दुए पर ना थोह्ड़ा जैदा तेल करने पौंदा ते फिर ओह् जैदा इ'यां तली तलोई जंदा ऐ ते जे थोह्ड़ा थोह्ड़ा तेल लाना होए ते नान स्टिक आह्ला तवा च बनाई सकदे ओ तुस एह् उस्सी थोह्ड़ा थोह्ड़ा इ'यां तेल लाना इ'यां ब्रश दी मदद कन्नै लाई लैओ जां इ'यां चिमचे कन्नै थोह्ड़ा इ'यां बिखेरी लैओ थोह्ड़ा इ'यां इक चमचा सु'ट्टियै उस्सी पूरे गी मलियै ते फिर ओह्दे उप्पर इक चिमचा भरियै चिल्ला जां हत्था कन्नै सु'ट्टो तुस ते जां फिर चिमचे कन्नै सु'ट्टी लैओ ते सु'ट्टी साट्टियै ते फिर ओह्दे उप्पर चिल्ला जेह्ड़ा बनाई लैओ फिर उस्सी दोनों साइड दा पकाइयै इक साइड सु'ट्टना फिर जेल्लै पक्की जाऽ ते फिर दूई साइड दा पकाई लै परताई लैना उस्सी परताइयै ते फिर उस्सी दूई साइड दा बी पकाई लैओ पकाई पकूइयै ते फिर देओ अपने बच्चें गी बी खाने बास्तै साढ़े घर परौह्ने बी आए दे हे जिस दिन में चिल्ला बनाया नी साढ़े घर परौह्ने आए दे हे असें परौह्नें गी बी खलाया ते फिर ओह् आखन बड़ा गै टेस्टी ऐ इन्ना टेस्टी लग्गेआ कि उं'दे बच्चे आए दे हे ते में उ'नेंगी आखेआ कि तुसें बी इ'यां बनाऽ करो अपने घर बच्चें गी खलाऽ करो बच्चे खाङन फिर में इक दिन ते अपने बच्चे गी टिफन च बी पाई दित्ता सवेरै स्कूल गेआ नी ते कुछ लब्भा दा नेईं हा सब्जी सुब्जी बनाने गी ते फिर में उस्सी आखेआ चल में अज्ज तुगी चिल्ला बनाई दिन्नी आं पैह्लें ते ओह् आखा दा निं में खाना चिल्ला ते में जेल्लै बनाया ते फिर में उस्सी टेस्ट लग्गेआ ते इ'यां ते में बनांदी होन्नी आं लेकन इ'यां ऐ कि थोह्ड़ा जेहा अपने बास्तै बनांदे बच्चे नेईं पसंद करदे इन्ना ते फिर में ओह् बनाया फिर बच्चे बास्तै हून उस्सी बड़ा पसंद ओह् रोज आखदा पर में उस्सी त्रिये चौथे दिन बनाई दिन्नी होन्नी आं एह् डिश बड़ी गै स्हेई ऐ बच्चें बास्तै हैल्दी ऐ बच्चे खान ते थोह्ड़ी जेह्ड़े बाह्र दी चीजां खाने कोला एह् चीज बड़ी गै अच्छी ऐ बड़ी गै अच्छी तुसें बी इक बारी ट्राई करेओ सारे लोक वैसे लोकें कीते दा बी होना ऐ पर जि'नें नेईं कीते दा ओह् करी बी सकदे न ट्राई बड़ा गै जम्मी होंदा ऐ एह् ते बस इन्ना गै